मैंने पिछले दस दिनों में एक कूड़ादान खरीद जो कि नीले रंग का है और यह बहुत अच्छा है क्योंकि यह छोटा है छोटा होने के साथ साथ यह मेरे पसंदीदा रंग का भी है इसकी सबसे खास बात ये है कि इस पे पैर रखते ही इसका ढक्कन खुल जाता है दूसरी बात कि ये छोटा है तो घर के किसी भी कोने में रखा रहता है और कम जगह घेरता है इसमें हम कुछ भी कूड़ा डाल सकते हैं और इसको बंद करने के लिए हमें पैर हटाके अपने आप बंद हो जाता है इसको बंद भी नहीं करना पड़ता ना ही इसको छूना पड़ता और ना ही इसको बार बार खोलना या लगाना पड़ता